गुजरात में तरह तरहं जो भाषाऊं आहिनि उनमें मुख्य त गुजराती आहे पर उनसां गॾु पंजाबी बंगाली सिंधी हीअ घणेई भाषाऊं ॻाल्हाइ वेंदा आहिनि असांजे कच्छ में जाग वधीक में वधीक गांधी धाम आदिपुर में वधीक में वधीक सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि पर गुजरात जे चक करे इते गुजराती ॿोली वधीक हलंदी आहे उनमें हिंदी राष्ट्र भाषा हिंदी ऐं गुजराती हलंदी आहे हिते कच्छी भाषा वधीक हलंदी आहे कच्छी भाषा ऐं सिंधी भाषा हिकु जहिड़ियूं आहिनि इनमें थोरा थोरा अख़र ई अलॻि आहिनि बाक़ी सिंधी ऐं कच्छी ॿई हिकु जहिड़ियूं आहिनि इनमें असांजो गुजराती भाषा ऐं सिंधी भा सिंधी ऐं कच्छी भाषा सां असांजी सांस्कृतिक जेकी आहे हूअ असांजो सिंधी भाषा दर्शाए थी इनमें गुजराती त मुख्य आहे पर सिंधी बि जाम माण्हू आहिनि भु भुज में जीअं सॼे कच्छ में वधीक त कोन्ह आहिनि पर त बि चङा माण्हू रहंदा आहिनि गुजराती वधीक आहिनि जीअं बंगाली पंजाबी महाराष्ट्रनि ईअं बि सभु आहिनि पर इन्हनि जी संख्या सिंधी स जे मुक़ाबले घटि आहे गॾु इन करे सिंधी ऐं कच्छी हिकु जे हुजण करे हिते सिंधीयुनि जो प्रभावु वधीक आहे सिंधी ॿोली वधीक हलंदी आहे